बाथौ बाथौ दोहोरोमनि थाखाय जोङो माबा जानाय लों नखरनि बाथौ फुजा होनायाव जोङो दावसा माने दावला गोजा होयो आरोखि जोंनाव बाथौ दोहोरोमाव आरो आफा संराजा दङ आफा संराजानियावबो दाव होयो आइ बिमा लोखिनो जोंहा दावदै होयो आरो जोङो आइ बिमा बिसहरिनाव फिथाइ सामथाय बाथास एनथास फ्रसाद होयो जों बे बाथास एनथास फिथाय सामथाय फ्रसाद होनायखौबो जोङो फुजा होनाय समावनो जानाय जायो आरोखि जानाय लोंनायाथ' जोङो बिदिनो फुजा होबा बिदिनो सोरबाया मिरामिस थायो सोरबाया बिदिनो बेदर फिसाबो जायो जेन'बा जोङो फ्रसादखौ खिन्थु फुजा होनाय समावल' फिथाय सामथाय जानाय जायो आरोखि बेबादि